अगर हम कहीँ घूमय जाइत छी या फेर नौकरीके तलाशमे या कहीँ जाइत छी तऽ हमरा लेल कहीँ जाय अबयमे की की सुविधा हइ एहि चीजके ध्यान रखयके लेल हमरा आओर जैसे कि हम अगर ऑटोपर जाइत छी तऽ ऑटोमे एक एक ऑटोमे चारि पाँच आदमी बैठि कऽ जाइत छी तऽ सुविधा पड़ैत छै या फेर कहीँ अगर दूर जाइके हइ तऽ ट्रेन ट्रेन सभसँ अच्छा आओर सभसँ सुविधा साधन होइत छै जायमे अगर कहीँ हम जाइत छी तऽ दस बीस रुपैआके टिकट लगैत छै आ ओहिमे हम मुजफ्फरपुर पटना या कहीँ जाइत छियै तऽ ज्यादासँ ज्यादा सए पचास रुपैआ लगैत छै आओर हम कहाँसँ कहाँ चलि जाइत छी लेकिन अगर हम कहीँ दूर दूर दोसरा साधनसँ जाइत छियै तऽ हम हमरा बहुत रुपैआ लगैए एहि चीजके ध्यान रखयके चाही आओर आदमीकेँ ट्रेन या फिर ऑटो ऑटो अगर लोकल एरियामे जाइके हइ तऽ ई रिक्शा या फेर लोकल ऑटो जे अबैत छै दस बीस रुपैआमे पाँच सात आदमीकेँ बैठा कऽ कहीँसँ कहीँ लऽ जाइत छै ओहिके ओहि ओहिपर सफर करयके चाही आओर आओर सुविधासँ आ सुविधासँ और कम खर्चमे जाइके कोशिश करयके चाही जाहिसँ आदमीके सफल सफल सफर अच्छा होइ आओर आओर पैसा भी कम लगै आओर इसके लेल आदमीके ट्रेन जैसे अगर हम ट्रेनपर चढ़ैत छी ट्रेनपर हर चीजके सुविधा रहैत छै जैसे ट्रेनमे वाश बाथरूम रहैत छै हवा भी अबैत जाइत रहैत छै तऽ कोइ तरहके दिक्कत न होइत छै आओर पैसा भी सभसँ कम ट्रेनमे कयल जाइत छै कम खर्च होइत छै एहिके लेल ट्रेनके सफर जहाँसँ कयल जाइत छै जैसे सीतामढ़ीसँ मुजुफ्फरपुर जाइत छी तऽ हमरा ज्यादासँ ज्यादा बीस पचीस रुपैआ लगैत छै एहिके लेल ट्रेन सभसँ आसान सुविधा होइत छै आओर सभसँ कम खर्चमे मिल जाइत छै एहिके लेल ट्रेन आओर ट्रेनके स्टेशन भी हर जगह जगहपर होइत छै एहिके लेल कोइ चीजके दिक्कत महसूस भी न होइत छै